شوشل میڈیا اور آن لائن ڈانس ٹٹوریل جیسی ٹیکنالاجی نے ڈانس انڈسٹری کو بہت فروغ دیا ہے جن حضرات کے پاس کے پیسوں کی کمی اور وقت کی کمی تھی وہ سوشل میڈیا اور آن لائن ڈانس ٹٹوریلس کی ٹیکنالاجی کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں ڈانس سیکھ گئے اور ڈانس کرنے لگے